नमस्ते डॉक्टरानी जी ओह् ना थोह्ड़ी लक्क पीड़ ही ओह् माड़ी जेही स्लिप लग्गी दी ही न्हांदे न्हांदे गै कुछ पता निं लग्गेआ हा ते थोह्ड़ा कम्म ही करा दी घरा दा ते स्लिप लग्गी ही अच्छा अच्छा इंया फर्क लग्गी जाह्ग ना इंया सबेरै दा ठोआ दा बी निं ऐं बैड उप्परा इंया लेटी दी गे अच्छा अच्छा चलो कोई घबराने आह्ली गल्ल ते नना इंया चली फिरी लैगी ना चलो कोई निं फिर में ठीक ऐ ते दिक्खों आं सबेरै दा इंया कम्म काज़ बी पेदा सारा इंया बैड पर गै न चलो कोई निं फिर करनी आं में ठीक ऐ नमस्ते नमस्ते